हिन सवा हिनते जेको सुवाल पुछियो वियो आहे भाई आपके पसंदीदा किताब कौन सी कौन सी है और कयूं साहित्य सां मो हुअण जे करे सिंधी किताब घणा ई कुझु पढ़िया आहिनि हुनमें मूंखे हिकु किताबु लॻभॻि मां जेके लेखक जो नालो न भुल जां त के लॻभॻि किशन चंद बेवसाई लिखियो आहे थी सघे थो इहा मुंहिजी भुल हुजे लेखक केरु बि हुजे पर हू जेको हूं वताये फ़कीर जे बारे में हिक नंढो अहिड़ो किताबु मां हिकु दफ़ो पढ़ियो आहे त वताये फ़कीर जेको सिंध जे अंदरि फ़कीर हुआ पर केतिरा जबरदस्तु हुनसां जुड़ियल हुआ स पंहिंजे भगवान सां हमेशह लीन रहंदा हुआ ईबादतु त हमेशह क़ुदरतु सां ॻॾु रहंदा हुआ वताये फ़कीर हुनजो सरीर भले गंदो हूंदो हुयो ॾिसण माण्हू ॾिसंदा हा त माण्हू हिनखां परे भजंदा हुआ छोजो वताये फ़कीर खे कॾहिं कंहिं सिनान कंदे कोन्ह ॾिठो हुओ न कॾहिं हिनखे खाईंदे ॾिठो हुओ हमेशाह ईअं गंध एतिरे नमूने जो हो त कॾहिं बई हुननि जा वार बि कॾहिं लथल कोन्ह हुआ हिक दफ़ो वञनि पिया त वारनि मां हिक जूंह हेठ किरी पई त हुन हुओ जूंह खे हथ में खणी करे पंहिंजे मथे में विझंई चई बेटा तू हेठ किरी पवंदी आहे माण्हू मारे छॾंदई तू मथे रहो न त थोखे माण्हू मारे छॾियो वीचार कयो नंढनि प्राणियुनि सां बि अहिड़े नमूने बि हुजनि हिक हिते मूंखे अचे थी वताये फ़कीर जी त घणी कुझ ॻाल्हियूं आहिनि ओ मौला मस्तनि सां भरे इहो जेको आहे गीत त मौला मस्तनि जा कम पाण करे न त कहिड़े बि माण्हुनि ते नज़र धरे था हीअ मौला ए फ़कीर हूंदो हुओ हिक दफ़ो वतायो फ़कीर बाज़ारि मां निकितो तॾहिं हिक हिक सेठ हिनखे सॾ कयो चई अचो अचो अचो भाई संत फ़कीर साहेब अचो हुन सेठ हिन वटि वेठा सेठ वटि वेठा त चंई सेठ चयोसि साईं मूंखे थोरो धंधे में बरक़तु कोन्हे का ॿ पैसा मिलनि मूंखे धंधो ॿुधायो त त वताये फ़कीर चयोसि बाबा हिक कम कर कपां जो धंधो कपां जो धंधो कर त हुन सेठ उधारा सुधारा वठी करे कपां भरी पंहिंजे गोदामनि में ऐं भगवान जी दया सां कपां जा अघि वधिया ऐं सिंध जे अंदरि तंहिं वक़्त में हिनखे लखे रूपया फ़ाइदो थियो सेठ ॾाढो ख़ुशि थी वियो वाह भई वाह वाह वताया फ़कीर वाह संत वाह पर थोड़नि ॾींहनि खां पोइ वरी सेठ खे चयो हाणे मां ॿियो धंधो कहिड़ो कयां त वतायो फ़कीर साॻियो बाज़ारि मां निकितो तंहिं वक़्त सेठ हुनखे चए थो हे चरया ओ एलमस्तु ओ पागल एॾे अच त हू वताये फ़कीर खिलंदो खिलंदो वियो चएस थो अॻिए दफे तू मूंखे कपां जो धंधो करायो त ॿ पेसा मिलिया हाणे तू अहिड़ो धंधो मूंखे ॿुधाए त चारि पैसा मिलनि वाधारे पेसा मिलनि तॾहिं उन वताये फ़कीर चयोसि बाबा हिन दफे बसर खणो बसरनि जो स्टॉक कयो ऐं तव्हांजो धंधो वधाये तू सो हुन सेठ वापार जन जो गाम जो जेको सेठ हुओ भाई प्रताप नालो हुअसि या प्रिद भाई प्रिदन नालो हुओसि प्रिदन दास हुओ बसर वरिता मना एतिरे नमूने पंहिंजा पेसा त लॻाई पल उधारा सुधारा वयाज ते वठी पहले बसर वरिता ऐं गोदाम भरे कुदरतु जो करिणो बरसात पई गोदामनि में पाणी भरिजी वियो पाण खे ख़बर आहे बसर खे पाणी लॻे मना किनो थी वञे एतिरे अन चए जो हुनखे ॿाहिरि कढी करे फिटी करण जा पैसा पिया सेठ जा लखु जा ॿारह हज़ार कोन्ह थिया अची कांवड़ियो दिलि में पोइ चई अचे ख़ाली वतायो फ़कीर मां पुछंदोमास त तू चरया मूंखे अहिड़े नमूने तू ॾेइ वियो आहे अची हिक दफ़ो वतायो फ़कीर निकितो ऐं पकिड़े करे वेहारियांसि से चयो भाऊ फ़कीर वताये तू पाण खे संत थो चवाये थो हेरो दगो कयो चए बाबा मां कहिड़ो दगो कयो चंई त थो मूंखे हिन ब बसरनि जे बारे में ॾिनो हो बसरनि जा लख ॿ लख जा ॿारहं हज़ार बि कोन्ह थिया तॾहिं चंई बाबा पहिरां तोखे मां कपां जो चयो हुओ तंहिंमें त पैसा तोखे मिलिया हुआ तंहिं वक़्त तू मूंखे ईअं चयो अचो संत महात्मा अचो दरवेश त हू दरवेश जो तोखे ॾसु हो ऐं ॿिए दफ़े तू मूंखे पुछो चओ हुओ ओ पागल चरया ओ गांडा हेॾे अच तोखे ॿुधायां त उ गांडनि ऐं पागलनि जो त अहिड़ो ई ॾसु हूंदो आहे न हिक सच्ची ॻाल्हि आहे दरवेशनि जे अंदरि त एॾी ताक़तु आहे पर हुन दरवेश खे कहिड़े नज़र सां निहारियूं था कहिड़े द्रष्य सां हुनखे पाण हू हुनखे ॾेअ हुन पासे द्रष्टी आहे उहा हिक महत्तव जी ॻाल्हि आहे त हिन वताये फ़कीर खे पाण नमस्कार कयूं ई संत ज ई जेके सिंध जा जेके हुआ भले फ़कीर हुआ पर हिक महान आत्मा हुई ऐं भगवान थिए लजदीक भगवान वटि ईअं सम्झो न सभु खां नज़दीक हुजनि त फ़कीर ई हूंदा आहिनि तॾहिं त चवंदा आहिनि न फ़कीरनि सां प्यारु आहे करे ॾिस यारी हित बि बारी हुत बि बारी फ़कीरनि जी यारीअ में इहेई अथव